جی ایک کتاب ایسی ہے جو کہ مجھے کئی لوگوں نے سجیسٹ کی جس کا سجیشن دیا جو مجھے کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اِس کو ضرور پڑھیں اور آپ اِس سے بہت سی چیزیں آپ کی آپ کے ذہن میں جو بہت سے سوالات ہیں وہ حل ہو جائیں گے اُس کتاب کا نام ہے ایک فرانسی عاشق یہ کتاب تسلیمہ نسرین کے ذریعے لکھی گئی ہے لیکن چونکہ اِس کتاب یہ کتاب مجھے اِس لئے بہت زیادہ متاثر نہیں کر پائی کیوںکہ اُنہوں نے اِس میں تانیثیت کے خیال پر جو پوری کہانی بُنی ہے اُس کہانی میں بہت سارے جھول ہیں مثلاً وہ عورت کو اِس میں بہت سے مقامات پر ایک پروڈکٹ بنا کر پیش کر دیتی ہیں جب کہ عورت بنیادی طور پر فطری طور پر پروڈکٹ نہیں ہے اور رائٹر کو مصنفہ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آپ اپنے جسم اپنے جسم کے اپنے جسم کے ذریعے سے بہت سی جگہوں پہ فائدے نہیں اُٹھا سکتی یا پھر اِس میں ایسے کچھ لوز ہول ہیں جیسے انسانی فطرت کو عشق کے غیر عین طریقے پر پیش کرنا مثلاً اُس میں ایک کریکٹر ہے بنویا دوپم وہ اُس کو دو عورتوں کے درمیان میں پیش کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ میں جو یہ مصنفہ ہیں تسلیمہ نسرین صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ دونوں کے ساتھ میں ویسا برتاؤ کرے جیسے ازل سے اُس کی تقسیم کی گئی تھی یا اُس کی اُسے فطری طور پر بنایا گیا تھا جب کہ ایسا ہوتا نہیں کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد انسان عام طور پر سماج کے بہت سے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق عمل کرتا ہے جو کہ عورت اور مرد دونوں کو اُس میں بہت سارے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور یہ کسی ایک کی مکمل اجارہ داری کی بات نہیں ہے یہاں دونوں کو مل کر چلنا پڑے گا یہاں مرد عورت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی اور عورت مرد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا چونکہ اُنہیں فرانسی فیمنزم سے بہت عشق ہے لہذا اُنہو ں نے یہ سوچا ہوگا کہ میں شاید اِس کو فکشن بنا کے پیش کروں تو یہ کتاب بہت ہائپ ہوگی اور بہت فیمس ہوگی لیکن ایسا ہُوا نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب اپنے مکمل طور پر ایک ناکام کتاب ہے